हेल' ए ए ए ए सिनायबाय अ आं नोंखौसो होन्दों सोरनि मा जायो उनाव बिसोर खिन्थाबाय आरो उनाव मिथिबाय दा माबा नोंनि गथ'आ आंनि स्कुलाव फरायो ना लोमजादों बेखौ लांफैनांगौ लांफैनानै मोजां ड'क्टारनो देखायदो बियो औ दासो लोमजाफुंदों स्कुलाव बे सामफ्रामबो लोमजायो नामा ए ए ए

ए बे माबा मोजां ड'क्टारनो देखायदो दाबादि बोथोर सोलायनायना गोजां बोथोर गोलोम बोथोर फैगौ दा फागुन मास गोरान बेमार जायो बिनिखायनो ए मोजां ड'क्टारनो देखायदो

दे दे चाइल्ड स्पेसेलिस्ट देखायब्ला मोजां

दे दे दे मोजाङै नायगोन दे दे दे दे दे दे दे

गोग्लैयाखै ओरैनो ओरैनो गोजांनाय बायदि दद्र'द' थादों उनाव मा जादों नोंहा होननायाव माबादो आरो आंहा खर' सादों होन्दों खर'आव दांनायबाय आं खर'आ गुदुं होमब्ला मिथिबाय आरो लोमजादों होननानै गोग्लैयाखै गोग्लैयाखै बे ओरैनो लोमजाखांदो आरो बेबायदि सिजोनाव जायो बेबायदि भाइरेलफोर जानो हागौ दे अ अ ए

दे दे दे नाय दे मोजां ड'क्टारनो देखाय दे अ दे दे दे दे